अलो अलो एनिशा केशें आहा तूं हांव घट आगो हांव हिंग कॅफे येयलो आल्हो आवय सोकाळीं भायर सोल्लोलो हिंग सावन पोणजे सावन सारको आतां तो पावस शी ही बेजार येयले म्हा काम आल्हो गो म्हाजें हिंगां म्हाक सांग बरें एक हें हा कॅफे हा बोरें हा मुगो थिंगां आनी प्रायज बीन काय अश् कन न्हू मुगो हायफाय न्हू मुगो खोबोर हा म्हाका रोड होबोन्ना माश्शें येतोलें हॅल्प कोरपाकू आवय कितोल दीस जाले शी

आवय लाश केदोन मेवल्लोय आमी कॉलेजी आस तेना हिंगां झेवियर्जा शी कितू दीस जाले तो आम आमचो आनी होबोर आस तुमकां तुमी व्हळ्ळी जालाय मनशां आनी मागी एक एक दीस सुद्दां फोन कोरूं ना मुगो तुंयें सारको शी इत्तू बिजी आनी कामां कित् कामां आमकांय काम आल्होलें यो यो बेगीन यो म्हाक चोय पावस येत दिसोता पावस येवपा पयली यो हांव रावता हिंगां हिंगां हा चोय हिंगां पाड्डे पुलाको हा थिंगां पो थिंगां रोस आम्लेट हाता तें तुगे येयल जाल्यारूं एक पाटीं येयलो न्हू तुमगे थिंगां गणेसा चोयलो आसात म्हाका हें बी सामोसा बीन बोरे मेटाल्हे तीक थिंगां हा तेच घाराची हा यो बेगीन यो यो आनी कितें होबोरू तुगे सोगलें बोर चोलोता काम पोर काम सोळ्ळो न्हू गो हांयें तो बॉस त्रास कोतालो सारको तेज्या चोड कीट कीट कोतालो आतां न्यू घा घायलो हांय एप्लिकेशन चोया च बरें यो बेगीन यो च बरें आ